جی جی جی ہو رہی ہے جی ہوجائے گا

ٹائم ایک دو گھنٹہ لگے گا جی دس ہزار دس ہزار لگے گا دس ہزار جی جی دس ہزار نہیں میم آج کل کوئی نہیں کرتا پانچ ہزار میں دس ہزار دیجیے نہیں نہیں کم نہیں کریں گے دس ہزار ہاں تو آپ کے ادھر سستے میں میرے ادھر مہنگا ہی ہے سہرسہ میں سہرسہ مہندی چوک پہ کب سے آئیے گا آپ کل سے آئیے گا آپ جی کل سے نہیں نو بجے جی نو بجے آجائیے گا جی جی کل نو بجے آجائیے گا